आइ काल्हि तऽ केश आ त्वचाक लेल बहुत एहन क्रीम पावडर शैम्पू सभ चलल अछि जे सभ नॉर्मली सभ प्रयोग करै छलै मुदा गामकी बाहरकी आबऽ तऽ सभ किछु हम तऽ ऑनलाइन शॉपिंग कहै छीए ऑनलाइन बजारक मार्केटिंग करै छीय सभटा सुविधा भऽ गेल अछि तऽ केशमे हम शेम्पूय यूज करै छीय जे नॉर्मल बजारमे मिल जाइ छलै वोएह सभ शैम्पू जे बाजारमे देखल जाय तऽ नॉर्मली मिल जाय छलै मुदा बहुत एहनो लोकसभ अछि जे केशमे बहुत महँगा महँगा विभिन्न प्रकारकें चमकीला बनाबै लेल केशक आ फेर सिल्की आकि पातर बनाबऽ लेल केशक नया नव नव प्रयोग सभक प्रयोग केलक आर त्वचाक सोफ्ट बनाबै लेल मुलायम बनाबै लेल नया नया क्रीम सभक प्रयोग केलक तऽ वोएह बात छलै जे जे एम्हरका गाम घरमे मिल जाइत छै हम तऽ वोएह प्रयोग केलहुँ मुदा आब गाम घर गामो घरमे ऑनलाइन शॉपिंग केलाक बहत जादा प्रचलन भऽ गेल अछि केशमे शेम्पू तेल आदि ई सभके